नमस्कार मैंने वो कल कैब बुक करी थी हम लोगों के पूरे परिवार को स्टेशन छोड़ना था वो कल कितने बजे आएगी भैया ये बता देना आप और ये जो भी समय है हमें वहाँ पहुँचा देना और हमें कल पाँच बजे की ट्रेन है हमारी द्वार की तो हम सबको आप समय पे चार बजे आप इधर घर आ जाना और हम पाँच जने हैं घर में पाँच जनों को ले जाना और थोड़ा सामान भी है तो इस हिसाब से आप देख लेना डिक्की वगैरह बड़ी लेके आना भैया थोड़ा और हमें समय पे पहुँचा देना ठीक है भैया